یہ مارا یہ حوصلہ تھا یہ تھا کہ ہمارا یہ رائے تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا ہاسپیٹل ہو جائے بہت بڑا فیکٹری ہو جائے جو یہاں کے لوگ مزید کام کر سکیں اور یہاں سے یاتایات کا سادھن آگے بڑھ سکے اور جس سے حوصلہ بھی ہماری آگے بڑھ سکے کہ اس یہ یہ اس گاؤں میں بہت بڑا فیکٹری ہو گیا بہت بڑا مطلب کہ ہاسپیٹل ہو گیا یہاں ہاسپیٹل کے مزید بہت ضرورت تھی ہمارے گاؤں میں اگر ہو جاتا ہے تو ہمارے غریب غربا اور سب کا بھلائی ہے جس سے کہ آدمی کو بغیر کٹھنائی کے کوئی بھی کا م کر لے گا بہت ہی آسانی سے کر لے گا یہ ہمارے جیسے کہ ہاسپیٹل ہے اس کے بعد فیکٹری ہے فیکٹری میں بہت طرح کے آدمی کام کر سکتے ہیں یہ ہمارا حوصلہ تھا کہ یہاں ایک فیکٹری ہو جائے اور یاتایات کا سادھنل اور اور روڈ ہوئی جائے روڈ سے بھی آدمی کو اس کام کا لگاؤ ہوئی جائے اور جس سے کہ آدمی آسانی سے کسی بھی کام کو یاتا کر سکے یاتایات کا سادھن ہو جاتا یہ ہماری یہ ہمارا حوصلہ تھا کہ نئے ڈھنگ سے ہو